हांवेंन एग्जिबिशनान एक्जा एग्जिबिशनान मागीर वचूंक ना केन्ना आनी ड्रॉइंग बी एग्जाम सुद्दां दिला हांवेंन बट तें अशे एग्जाम स्कुल्स एग्जाम्स एंड ऑल हांव ड्रॉइंग काडटा स्वता खातीर आनी ते इंस्टाग्रामार बी पोस्ट करता यूट्युबार घालता मागीर ते लायक्स करता कोणाक आवडटा तीं म्हाका सांगता ड्रॉइंग ऑर्डर दिता ते ड्रॉइंग्स हांव मागीर स्केच काडून तेंकां दिता आनी एक्जाबी एक्जाबिशन एक्जिबिशनान अशी केन्ना वचूंक ना बट स्कुलान बी आसलीं तेन्ना आमकां कॉम्पिटिशनां बी आसलीं तेन्ना अशें आमी पार्टिसिपेट करून दितालीं ड्रॉइंग्सा डिफरंट स्कुल्सान बी वचून तेन्ना आनी एग्जामी बी त्या पयलीं आसताली तेन्ना दिल्ली एग्जाम्स आनी ड्रॉइंग अशें हांव स्वता काडटां स्वताच हांव पयता स्वता मागीर तें पोस्ट सोशल मिडियार करता मागीर ती लोकां पोवून तेचेन जर तेंकां ते आवडलें बी ती सांगता म्हाका मॅसेज करून बी ड्रॉईंग हें जाय बी अशें आनी आनी इतलेंच बाकी कसली ड्रॉइंगाची व्हडली एग्जाम बी दिवंक ना तें स्वता खातीर काडून स्वताच अशें इतलें काडपाचें सोशल मिडियार पोस्ट करपाचें मागीर जें कस्टमराक आवडलें तर तें म्हाका सांगता सो तेंच ओके